भाऊ मां शोभा थी ॻाल्हायां मां तव्हांजे होटल में ऑडर बुक कयो हुयो चारि बिरयानी ॿ पनीर जी सब्जी मां हुन जी पेमेंट तव्हांखे ऑनलाइन कई आहे त छा तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो उहा पेमेंट तव्हांखे मिली आहे या न